हम अपन घरमे किछु नव बनेबाक प्रयास कयने छी मिथिला पेंटिंग जेना सिक्की ओहिसँ घरकेँ खूब नीकसँ बना कऽ सजेने छी जेना मिथिला पेंटिंगमे पोस्टर बनेने छी भगवानक मूर्तिसभ बनेने छी जेना बैग बनेने छी साड़ी कपड़ा ओहिसभपर बना कऽ पहिरबो करैत छी घरमे रखने छी सजेनैहौ छी बना बना कऽ आओर सिक्कीसँ मउनी बनौने छी पथिया आओर आओर टिफिन टिफिनो बनेने छी आ ओहिसभ छोट छोट समान बना कऽ पूरा घरमे सजेने छी खूब नीक जकाँ दीबारपर चारू महर चिपकेने छी बना कऽ आओर खूब नीकसँ रखने छी आ देखैयोमे बहुत नीक लागैत अछि ईसभ हमर आओरके कला बहुत नीक मानल गेल अछि मिथिलामे ई बहुत नीक कला मानल गेल अछि